असां सूरत में रहंदा आहियूं ऐं सूरत में घुमणु जहिड़ियूं ॾाढी शयूं आइन गलतेश्वर आए उम्बराहट आहे बड़ा गनेश आहे सिटीलाइट में प्रेम प्रकाश आश्रम आहे रामनगर में टेउराम आश्रम आहे सभिनी हंधि माण्हू घुमण पसंदि कंदा इन ऐं लेक व्यू गाडन बि आहे झांसी की रानी गाडन आहे हुते बि मज़ा ईंदी आहे ॿारनि खे वठी वञिजे सत्संग जा मंडल बि लॻियल आहिनि ऐं जेको बड़ा गनेश आहे उहो त ॾाढो ई फेमस आहे ऐं लंबे हनुमान रोड ते लंबे हनुमान मंदरु आहे हनुमान दादा जो रोकिड़े हनुमान दादा जो मंदर आहे सभिनीनि घुमण जो ॾाढो ई शौक़ु रखंदा आहिनि उम्बराहट ते दरिया किनारो आहे साराअली में दरिया किनारो आहे सभिनि हंद घुमंदा इन माण्हू घुमण वारा माण्हू ॾाढा शौक़ीनि आहिनि हिते हिते जा अलॻि अलॻि घुमी करे पंहिंजे जीवन खे सुठो रखंदा आहिनि कम बि भरपूरु कंदा आहिनि ऐं घुमंदा फिरंदा बि ॾाढो आहिनि ऐं मंदर टिकाणे में बि टाइम टाइम ते वेंदा आहिनि